हेल्ल' औ हेल्ल' औ औ औ औ दे फोरमायदो औ दे फोरमायदो दे फोरमायदो आं नंगौ डायरेक्ट'रानो बुंदों औ जागोन जागोन औ निच्सय नोंथांनि जि स्क्रिप्ट बे स्क्रिप्टआ जुदि मोजांब्ला आङो निच्सय बेखौ डिरेक्श'न होगोन आरो नोंथाङा फोरमायदों बड'लेण्ड मुभमेन्टनि सायाव बे सावथुनखौ बानायनायनि खोथा बुंदों आरो बे सावथुनखौ बानायोब्ला आंनि जिहेथु आं सासे डिरेक्ट'र डिरेक्टर हिसाबै बेयावहाय मोजां मोजां जोङो फावखुंगुरफोरखौ लानांगोन फावखुंगुरफोरखौ लानानै जोङो बे सावथुनखौ दिहुन नांगोन आरो बेयावहाय बड'लेण्ड मुभमेन्ट होननानै बुंदों आरो बेयावहाय मुभमेन्ट हिसाबै जोङो मुभमेन्टखौ दैदेनबोनाय गेदेमा दैदेनगिरि बिथांमोननि जोङो फावजों मिलायनाय बिथांमोननि महर मुस्रिजों मिलायनाय आरो दैदेनगिरिया जिबायदि दैदेनबोबाय बड'लेण्ड मुभमेन्टखौ बै दैदेनगिरिनि महर गोनां महरजों मिलायनाय जोङो फावखुंगुरफोर नायगिर नांगोन आरो बेबायदियैनो जोङो मुभमेन्टआव जिबायदि दाङाबाजि जालांबाय दाङाबाजि जालांनायफोरखौबो जोङो बे मुभियाव नोंथांनि स्क्रिप्टआव दङब्ला जोङो बेखौ मोजाङै रोखायै दिन्थिनांगोन आरो बड'लेण्ड मुभमेन्टआ मोनसे डेम'क्रेटिक जेथु मुभमेन्ट बे डेम'क्रेटिक मुभमेन्टखौनो जोङो बे मुभियाव नोंथांनि स्क्रिप्टबायदि जोङो दिनथिनो हायोब्ला बे मुभिया थारैनो जाफुंसार जागोन औ औ जोबोद जोबोद मोजां नोंथाङा जोबोद मोजां बिसयनि सायावनो सावथुन बानायनो नागिरदों आं बेखौ निच्सय डिरेक्श'न खालामगोन जोबोद जोबोद साबायखर गोजोनथों